जीअं असांजे घर में नओं ॿारु पैदा थींदो आहे त उनखे असां चोवीह कल कलाकनि खां पोइ ई सनानु कराए सघंदा आहियूं ऐं उन सनान में बि असांखे ॾाढी चङी तरह केयर करणी पवंदी आहे की उन ॿार खे थोरो बि तकलीफ़ न थिये ऐं हुनखां पोइ बि असांखे पंहिंजे ॿार खे हफ़्ते में हिकु या ॿ दफ़ा सनानु कराइणु खपे छाकाणि त अगरि असां वधीक उनखे सनानु कराईंदासीं त उन जी स्किन ॾाढी रुखी थी वेंदी ऐं उहे उन्हनि जी स्किन पोइ कॾहिं बि ज़िंदगीअ भर ठही न सघंदी आहे उन टाइम ते ॿार जो असांखे तमामु सुठो ध्यानु ॾियणु खपे जीअं त असां अगरि ॿार खे खणूं बि था त पंहिंजा हथ चङी तरह साफ़ु करे करे खणूं ऐं अगरि असां पंहिंजे ॿार खे कुझु खारायूं बि था त साफ़ु प्लेट में साफ़ु कटोरे में खारायूं ऐं चमिचो बि हिकदमि साफ़ु हुजे ऐं ॿी ॻाल्हि असांखे पंहिंजे ॿार जो डाइपर में वधीक देरि न वेहारणो आहे भले ॿारु ईअं खुलो वेठो हुजे उहो ॾाढो सुठो थींदो आहे अगरि ॿार वधीक डाइपर में वेहि थो त ॿार खे जाम पोइ अॻियां हली रैशेस थी वेंदा आहिनि जेको पोइ लहणु बि ॾाढा ॾुखिया हूंदा आहिनि ऐं असांखे पंहिंजे ॿार लाइ जाम साफ़ु सुथरियूं शयूं यूज़ करणु खपनि जीअं त अॼुकल्ह असांखे मार्केट में जाम प्रोडक्टस आहिनि जेके ॿारनि जूं सुठियूं शयूं ठाहींदा आहिनि जेके हिकदमि कैमिकल फ्री हूंदा आहिनि